नमस्कार हम रणधीर कुमार झा बजै छी सुखपुर गौरीपुरसँ हम अहाँकेँ एहिठाम एकटा आर्डर केलहुँ खानाके हँ खानामे अहाँकेँ एक प्लेट चावल यऽ दालि यऽ और एगो सब्जी यऽ हँ ई खाना हम आर्डर करबाक हमरा भए गेल यऽ दश मिनट और खानाके पहुँचाबैके जे टाइमिंग बताएल गेल रहऽ ओ आधा घण्टा तऽ लगभग टाइम तम होइ वला यऽ तऽ हमरा ई जानबाक यऽ की आर्डर ओतएसँ अहाँकेँ रिप्लेस भए गेलै ओतएसँ अहाँकेँ आर्डर निकलैया तऽ अगर निकलैया तऽ की डिलेवरी ब्यॉय खाना लए कऽ गेलैया हुनकर नम्बर या हुनकासँ कोनो कॉन्टेक्ट भए सकै छै किया तऽ खानाके एतए बहुत जरुरी छै और डिलेवरी ब्यॉय अभीतक अहाँकेँ पहुँचल नहि अछि तऽ कृपया हमरा जे छै हुनकासँ बात कए कऽ बताउ या हुनकर कॉन्टेक्ट नम्बर दियौ ताकि हम बात कऽ कऽ पता कर सकी ओ कतए छथिन अखन